लड्डू पेड़ा गिहर मिठा समोसा टिकड़ियू पतीशा सोन पतीशा सोन वड़ो काजू कतली मोहनथाल पलंगतोल तोशा मेसू नुक्ती सिङर नारियल जी मिठाई सिङर जी मिठाई चमचम काजू कतली ख़ोराक बर्फी ॼमूं रसमलाई रबड़ी नान खताई